آج کی جدید دنیا میں خاص طور پر علاقائی زبانوں جیسے اردو ہندی تمل تمل پنجابی یا کسی بھی ملک کی زبان کو کئی بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے یہاں ہم زبان کو ایک ثقافت ثقافتی ورثہ سمجھ کر بات کریں گے تعلیم ٹیکنالوجی نوکریاں ہر جگہ انگریزی کو ترجیح دی جاتی ہے والدین بھی بچوں کو اردو مادری زبان کی بجائے انگریزی بولنے پر زور دیتے ہیں شوشل میڈیا یوٹوب موبائل ایپس زیادہ تر مواد انگریزی میں ہوتا ہے اردو یا دوسری مقامی زبانوں میں معیاری مواد کم دستیاب ہیں شہری علاقوں میں اردو بولنے کو پچھڑے پن سے جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ انگریزی بولنا فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے نوجوان اکثر اپنی زبان کو بوڑھوں کی زبان سمجھتے ہیں وہ رومن اردو یا انگریزی میں بات کرنا پسند کرتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں اردو یا دیگر مادری زبانوں کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے یا بالکل ختم کر دیا گیا ہے